अ हेल्ल'

औ नों माइ बायगोन हेल्ल' खोनायाखै नामा

अ हेल्ल' खोनादोंना खोनायाखै ए आङो ए माइ बायगोन्दां होनना सोंहरदोंमोन रन्जित आइजं बेसेबां बेसेबांसो लागोन हा बिदि नौस' आतस' बिदि जोसा

जोसा नांगौ दङमोन जोसायाबो

अ दङ दा हागोन गैथारादां लागोन भारा माबानांगोन ना बाराखौ हाया एसेल' खम खालामनो हागोन

न'आव न'सो

अ जागोन दे एसे मिलायनोसै होनबालाय औ दे दे